जी बोलिए

जी हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ हाँ जी आपको मिल जाएगा कितने बाई कितने का आपको मकान चाहिए और इसमें आपकी लागत क्या रहेगी इसमें पाँच लाख और आप कितना मंजिल बनवाना चाहते हो एक मंजिल दो मंजिल जी हाँ बिल्कुल मैं आपको बात कर लेता हूँ और आपकी जमीन की बात कर लेता हूँ थोड़ा जो जमीन हो थोड़ा अच्छे एरिए में हो वो अपन देख लेंगे और मकान बन जाएगा आपका पाँच लाख तक बिल्कुल जी हाँ आपको अच्छी फेसिलिटी मिल जाएँगी आपको उधर उधर आपको क्या सर सरवर भी मिल जाएँगे क्या बोलते हैं जो नाली फाली होती है आपको सब बढ़िया मिलेगा उधर आपको पानी की भी अच्छी व्यवस्था रहेगी और आपका मकान वकान भी बढ़िया बन जाएगा और मैं ब और मैं जान और मैं जानकारी ले लेता हूँ ठीक है और हाँ मैं आपको अभी बता देता हूँ जानकारी लेकर और कंफर्म करके आपको बता देता हूँ ठीक है ओके ओके धन्यवाद सर